हमारे क्षेत्र में स्पोर्ट में ड्रीम स्पोर्ट खेलने की बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि हमारे छोटी मध्य प्रदेश से हैं हम और मध्य प्रदेश में एक छोटी सी नर्बदापुरम तहसील है जिसका डिस्ट्रिक्ट नर्बदापुरम है जिसने कि स्पोर्ट्स की बहुत सुविधाएँ नहीं है ग्राउन्ड स्तर पे ग्राउन्ड भी नहीं है तो हमारी ड्रीम तो बहुत रहती है स्पाेर्ट को खेलने के लिए लेकिन हम कुछ बनें लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि उधर ग्राउन्ड की व्यवस्था नहीं है कोच नहीं हैं तो ग्राउन्ड नहीं रहेंगे कोच सिखाने वाला नहीं रहेगा तो चुनौतियाँ तो बड़ी रहेंगी ही क्योंकि फिर साधारण व्यक्ति के पास बड़ी सिटी में जाएगा पैसा खर्च करके उधर खेलेगा ग्राउन्ड फिर कोच का फीस देगा तो मेरे हिसाब से तो चुनौतियाँ तो बहुत बहुत बड़ी हैं क्योंकि छोटी स्तर पे स्पोर्ट्स में शामिल होना बहुत बड़ी बात है और चुनौतियाँ भी बहुत बड़ी हैं